وعلیکم السلام ٹھیک ہو ہاں ٹھیک ہے ہاں کہاں تو بول رہی ہو جی سب ٹھیک ہے نا ہم کو لوکل اسکلچر پر بات کرنا ہے ان کا گاؤں کا محول کیسا ہے

میلا لگتا محرم کا ہاں ہم لوگ بھی یہاں لگ رہا ہم لوگ یہاں تو کلف میلا تھا آج بھی میلا ہے دو دن سے میلا لگ رہا ہے ہے نا ٹھیک ہے نا اب دسہاروں اورار مناتے ہیں اب لوگ ہاں ہم لوگ بھی بناتے ہیں سب ہوتا ہے ٹھیک ہے عید بقرعید ٹھیک ہے نا ہم لوگ کے یہاں ہندو مسلم بھائی سب بھائی بھائی مان کر رہتا ہے سب لوگ عید بقرعید مناتا ہے سب لوگ سب کو مل کے کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کو ٹھیک رہتے ہیں ہاں ہاں ہولی دیوالی سب مل کر کرتے ہیں سب لوگ مل مل کر رہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کچھ سے رہتے ہیں آپ لوگ بھی ٹھیک سے رہتے ہیں کوئی دقتیں بھی ہوتا ہے

ہاں ٹھیک سے رہا کرو کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرو سب مل جل کے رہا کرو آپ اسی میں کوئی مل جل کے رہا اگر ٹھیک سے رہا کرو

نہیں ب کوئی لڑائی جھڑا کر وہاں پر جا کر شانت کر دیا کرو سب کو ملا جلا کے اس کو کسی آب جھگڑا وگڑا نہیں کیا کرو سب کو سمجا بجھا دیا کرو پھر بات کریں گے وعلیکم سلام